दा बर्थमानथ' जोंनि बियाव मोजाङानो दा जोंफोरो रावखौबो बयाबो बुङा मोजांखौनो सानना लायो थारमाने खिसुमान बायदि मानसिया सलायनायफोरा एसे बयाथ' गथिखे जोंफोरो नै दा जिखथा थारमाने बोराइबायबो इनु बायबो जोंफ्रा आरो फिसा हिनजावबो दङ नै दा सासे फिसाज्ला सासे दं फिसाज्ला नै दा बम्बायआव दङ आरो बिनि सायाव जोंहा फिसाजो सासे दङ नै दा बि ए फरायबाय दङ गथिखे जोङो थाखा फैसानि अभाबआव आं गथ' फिसाखो सासेखो बम्बायआव दोनहरदो दा बम्बायनिफ्राय नै दा फैसा हरबाय थायो इनिफ्राय बिनानावा नै दा क्लास फरायबाय थायो आरो आंबो हाजिरा मावबाय थायो गथिखे बिराद अभाबआव सलिबाय थायो आं आं ओ जोंबोथ' ना सारनांनायखो जोंफोरा ना मोनब्लाथाय मोजां मोजां मोनो जमा जमा आरो मोनब्लाथाय मोजां मोनो आरो खिन्थु आरो माबेबा जागायाव बहुद मोनोबो आर आं निजेनो आं थारमाने माबाखौ हेब हेबो आरो थारमाने जेखो आंहा नै दा गुबुन जे दङ आं माब्लाबा दैमायावबो थाङो ओरैनो आदा केजिसो मोनबोयो आरो इफोरखोनो आं ओंख्रि गोबाबफोर लानानै सलिनानै जायो आरो दा आरो जिथुखे आर फरायनाय गथ' दं ओंख्रि गैयाब्ला जानो नागिरा एसे डिस्टार्ब जायो आरो माब्लाबा आरो दाउदैफोरबो होयो ओरैनो गेजेर गेजेर दा जोंफ्रा आरो बोराइ बुरिया आरो बाथोनफोर देनानै जानो हागौ दा आरो बि ए फरायनाय गथ'नालाय गथिखे आरो नै दा जानला मोनला जानो नागिरा नै दा गोबांनो नै दा मबाइलाव नुयो इसोरो ओ एवखां सावखां नुयो बिफोरबायदि जाजानो लुगैयो आरो दा आरो फैसानि हरखाब जायो आरो फैसानि दा ना ना सानो थांनायखो सोरबा जितु बया मोनोब्ला ओ गाज्रि सानोब्ला उफाय गैया गथिखे आं आरो बेफोरबायदिनो खर्म खालामना जायोनालाय सारना जायो बायलायनो नाङा आरो खस्थ' खालामब्ला मोनजायो आरो जे सारनो थांब्लाथाय जोंहा आरो दैमा खाथि भुमखिनिफ्राय फायनाय दैमा जोंफोरो बया साना आर' आरो सोरबा साननो हागौ बया जोंफोर खिन्थु नाखो गेजेर गेजेर सारो आरो निजेनो जेखाइ खबाइ जे हेबनायनालाय गथिखे जों सारना जायो आरो जोंनि जागायाव नै दा खाल दैयाव मोनो खाल दैयाव गोरोमनो थांब्ला मोनो आरो मानसि लोगो नांना होलायब्ला मोनो आरो जोंहा थेबोर दङो भुमखिनिफोराय फायनाय बेयाव जोङो जे सारनो थांब्लाथाय ओरैनो सेरसेसोआ मोनबोयो आरो दा बर्थमान आरो जाहा भुमखिनिफ्राय फायनाय माबायानो दङ थारमाने नालायानो दङ थारमाने दै फायसिगोनसो नै दा बैसागो टाइमाव दा जोंफोर सारनानै मोनजायो आरो दा बर्थमान आर' इफोरबायदिनो जायो आरो जोंफोरो बायनाया खम आरो जोंफोरो जानो बेखिनियानो जोंनि गामिनिफ्रायथ' बहुद ना गुरनो थाङो हिनजावफ्रा जमा जमा दस बार' जनसो ओरैहाय थाङोआनो खसुमारिहै ओय माबा राङाजुलि होनो इयाव आरो सोरबा सोरबा आरो माबा जेखाइबो दानसि जाबो लायो मालाय गामियाव थांनो होआना जमाखारिखो बांसिन माबा खालामोना जमाखानिया सोरांब्लानो थाङो नै दाबोसो थांदोखोमा नै खाल दैयाव मोनोना नाफोरखो गेदेर गेदेरानो मोनो ओय फांनाफोर खुस्रा नाफोर गोरि ना बोथिया आर बिनिफ्राय माबा नाथुर मोनो निजे लायना जाफैब्ला मोनजायो आरो थांनो बाया थाङो आरो थारमाने खस्थ' खालामना जायो बेखिनियानो आरो गोदोनिफ्राय थारमाने नै दा बर्थमान नाफोरखो एसे बारा मोननाय जादो आरो आग्लानि भरै आग्ला आरो एसे माबा जायोमोन खथिन जायोमोननालाय नै दा बांसिन मोजां मोनो आरो नै दा नायाबो साफा मोनो गेदेर गेदेर फांनाफोर मोनो दैमाफोराव थांब्ला आर फुख्रिफोरावथ' आरो बे निजे फिनायखौ जायो बेखिनियानो दा बर्थमान जोङो नै दा ओ रौदो आरो बिनिफ्राय बे माबा ओ राजखाददो जोंफोरो मोनबोयो आरो फमखिआव सारनो थांब्ला बरजाल जे दंमोननालाय बेदों मोनबोयो आरो जोंफोरो ना मागुरबो मोनो सोरबा भायग गोनांफोरा बेखिनियानो